फ़िल्म कलाकारनि जे बारे में ॿुधायल हर का ॻाल्हि वास्तविक या सटीक न थींदी आहे उन्हनि सां जुड़ियल घणई फ़र्जी ख़बरां हूंदियूं आहिनि छो जो हुननि खे पंहिंजे स्टेज ते पर्फ़ोम करण लाइ ओ टी टी पाइण लाइ हुननि खे घणयूं ई जेके वास्तविकता सां जुड़ियल ॻाल्हियूं न हूंदियूं आहिनि उन्हनि जे बारे में उन्हनि खे ग़लति तरीक़े सां प्रोजेक्ट करे ॾेखारींदा आहिनि जंहिं जो कंहिं महिल माण्हुनि खे फ़ाइदो बि थींदो आहे घणनि खे नुक़सान बि थींदो आहे त इने करे असांजी राय आहे त इन्हनि सभिनी ख़बरुनि ते भरोसो हमेशह न कॼे कंहिं ख़बरूं सही बि हूंदियूं आहिनि पर घणो करे जेके ख़बरूं अचनि थियूं उन्हनि में वास्तविकता घटि ऐं ॾेखाउ घणो थो हुजे